हाँ मैं सोसल मीडिया पर डालने के डांसिंग वीडियो पोस्ट करती हूँ बनाने बनाती भी हूँ बहुत मज़ा आता है क्योंकि मुझे शुरू से ही डांस का शौक़ रहा है तो मैं ऐसी रील्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर करती हूँ क्लासिक डांस की मेरी काफ़ी सारी इंस्टा पर पोस्ट डाली हुई है मुझे बहुत ही पसंद है डांस की भी रजस्थानी डांस की भी मैं पोस्ट डालती रहती हूँ इसे बनाने में बहुत ही मज़ा आता है इसके लिया आप कोई एक अच्छी सी जगह ढूंढीए जैसे मैं तो ज़्यादातर अपने मंडोर में ऐतिहासिक जगह है तो वहाँ पर मैं जाती हूँ और अपने क्लासिक डांस का जो भी रील है वीडियोस सूट करती हूँ और सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हूँ सब बहुत प्यार भी मिलता है लोगों को बहुत पसंद भी आता है